जय झूलेलाल मूंखे न राति सां ई बुखार अची वियो आहे और जुकाम बि थिए थो खांसी बि थी आहे सर्दी थी आहे मूंखे त मूंखे दवाई खपे हूं हूं मूंखे त हा कल्ह राति तंहिंजी वज़ह सां मूंखे मथे में सूर आहे चक्कर अचनि था मां बीह बि न थी सघां हूं हा हा हा हिकु नकु बि बंदि आहे ऐं मथे में बि इलाही सूर आहे चक्कर था अचनि हा मां क्लीनिक अची वेंदी तव्हां मूंखे टाइम ॿुधाए छॾियो मूंखे कोई सुठी दवाई ॾिजो त मां खड़ी बीह सघ सघां मूंखे कम करिणो हूंदो आहे पंहिंजे घर जो मुंहिंजा नंढा ॿार आहिनि पढ़नि वारा हूं हूं त जेस छा एतिरो न हूं

त हे किथे किथे आहे तव्हांजो क्लीनिक त तव्हां मु तव्हां मूंखे इन ते पतो मोकिलियो पंहिंजे क्लीनिक जो न अञा त कुझु न वरितो आहे त अञा तव्हां मूंखे ॿुधाओ जेसिं ताईं मां कुझु त करा मूंखे मुंहिंजो मथो इलाही फ़िरे थो मूंखे सर्दी जुकाम बुखार थी हूं अञा करो हुयो हिक सौ हिक आहे

हूं अच्छा तव्हां हे मूंखे लिखी मोकिलियो फ़ोन ते मां घुरायां घुराए करे खायां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हूं

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे

हूं हूं हूं अच्छा अच्छा अहिड़ी दवाई ॾिजो मूंखे खाई करे निंड न अचे अच्छा अच्छा हूं हूं हा हा

त काड़ो वाड़ो पी सघंदा आहियूं घर में ठाहे करे ॿुधाओ ॿुधाओ हूं हूं हूं हा हा ख़बर आहे ख़बर आहे

अदरक तुलसी जा पत्ता इलायची लौंग ठीकु आहे ठीकु आहे हूं हूं हूं हू हूं भई मूंखे मथे में इलाही सूर आहे न भई मूंखे मथे में आराम अची वञे थोरो इलाही चक्कर था अचनि मथे में सूर आहे त ठीकु आहे ठीकु आहे

जय झूलेलाल